हेलो प्रणाम सर ठीक छै अपन बताबु कहलहुँ हम बच्चा सब केना पढ़ैत छै

अच्छा कनी ध्यान वगैरह देना चाही बच्चा सबपर

अच्छा बच्चा पढ़ै लिखैए की नहि तैयो कनीको किछुओ बताबु हूँ हूँ हूँ नहि नहि नहि नहि ओ तऽ देखाइ पड़ैए ओ आसपासके आदमी सब जे कहै छै ने ओ पता चलि जाइ छै की बच्चा केना छै पढ़ाइ लिखाइमे ई ओ

बिलकुल बिलकुल बिलकुल आर सब बताबु आर सब ठीक यऽ ने

आब यऽजब बच्चाके रिजल्ट एतै ने बढ़िआँ तऽ रसगुल्ला लएके आएब हँ हँ आर सब तऽ ठीके यऽ ई टहलि रहल छी बाहरेमे छी भोजन भात भए रहल छै आब हेतै बनि गेलैए एतए तऽ फसि गेलिऐ एक जगह तऽ हम फसि गेलिऐ कनी फसल छी की बताएब परेशान भए गेलियैए ई तऽ आदमी सब पगलेट छै लागै छै

आ एतए देखियौ ने अभी टहलैत टहलैत आबै छै एना कोइ बताबै छै है ई ठमाँसँ छी है ओ ठमाँसँ छी मतलब कहल नहि जाए सकैए कतएसँ छै ओ हँ बात तऽ सही कहलियैए आर अहाँसबकेँ जे कने चलबाके यऽ ने

ठीक ठीक छै